जी हाँ मैं ट्रेवल्स कम्पनियों को जानता हूँ जैसे हंस ट्रेवल्स हुआ एसकेटी ट्रेवल्स जनता ट्रेवल्स भटेले ट्रेवल्स व्यास जी ट्रेवल्स तो मैं इससे ट्रेवल्स से जाता रहता हूँ मैं कई बार दिल्ली जाता हूँ जयपुर जाता हूँ तो जैसे मैं जयपुर जाता हूँ तो रात्रि के समय बैठता हूँ नौ दस बजे के लगभग नौ दस बजे और सुबह मेरे को पाँच या छः बजे जयपुर में पहुँचा देती हैं बसें और यह बसें बहुत ही अच्छी होतीं हैं चलने में परेशानी भी नहीं होती रास्ते में और खाने के लिए भी रात में अपने होटल पर ढाबे पर रूकती हैं यह बसें वहाँ पर खाना खाओ जो भी पानी पेशाब जो भी करते हैं वह सब होता है आधे एक घंटे बस रूकती है ढाबे पर फ़िर हम वापस चलते हैं और फ़िर हम अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं और जब आते हैं तब भी हमें रात्रि में भी मिल जाती है और दिन में चाहिए बस तो दिन में भी मिल जाती है और इन बसों में सबसे अच्छी यह चीज़ है कि इनमें सीट भी मिल जाती है और सोने के लिए स्लीपर भी मिल जाता है और दूसरी सबसे बढ़िया गर्मियों में इनके अंदर ए सी भी उपलब्ध है और सर्दियों में सर्दियो में भी नॉन ए सी जा सकते हैं और इसकी सबसे ख़ास बात इसमें बिल्कुल भी दचके नहीं लगते रोड भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि यह बसें हाइवेयों पर चलती हैं हाईवे पर और सबसे अच्छी चीज़ यह है इन बसों कि क्योंकि यह कम्पनी बहुत ही अच्छी है और यह रात्रि में चलती है और इनके ऑरनर भी बहुत अच्छे हैं किसी भी यात्री को कोई भी कष्ट नहीं होने देते किसी भी तरीके का और यह इसमें सीटें भी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी एवं पर्दे भी बहुत साफ़ होते हैं बसों के धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि उनकी सफ़ाई बराबर की जाती है टाइम टू टाइम इसलिए हमें यह ट्रेवल्स कम्पनी बहुत अच्छी लगी हैं